हमारे भारत देश में सभी क्षेत्रों में जलवायु अलग अलग प्रकार की होती है जैसे कि हम जानते हैं कहीं जलवायु कहीं जल अधिक रहता है तो कहीं सूखा पड़ा रहता है कई वर्षा अधिक मात्रा में होती है तो कहीं धुप अधिक मात्रा में होती है कहीं पहाड़ अधिक रहते हैं तो कहीं बर्फ़ जमी रहती है कहीं सिंचाई का साधन बिल्कुल नहीं होते तो कहीं सिंचाई काफ़ी मात्रा में हो जाती है कहीं पर वर्षा इतना होता है कि रहना मुश्किल हो जाता कहीं पर वर्षा के अभाव से लोग त्राहि त्राहि कर रहे हैं कहीं पर गर्मी अधिक पड़ती है तो कहीं पर ठंडी अधिक पड़ती है कहीं पर गर्मी ठंडी दोनों बराबर पड़ते हैं कहीं पर बर्फ़ ख़सता है तो कहीं पर धूप रहती है कहीं पर छाव रहती है तो कहीं पर ठंडी तेज़ हवा चलती है कभी कहीं पर नम हवा चलती है तो कहीं पर तेज़ हवा चलती है कईं इस प्रकार कह सकते है कि हमारे भारत देश के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग जल जलवायु रह रहती है जिससे हमें काफ़ी मुश्किल तो होती है परंतु जलवायु के साथ साथ वहाँ के वातावरण भी अलग अलग हो जाते हैं इस तरह जलवायु को अलग अलग देश अपने देश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार से देखते हैं उनका कह सकते हैं कि जलवायु अलग अलग रहने से हर देश की जलवायु हर देश में हर क्षेत्र के जलवायु अलग अलग होते हैं